आवाज येयन म्हाका हेलो आं हां आवाज येता आवाज हय हय हय आं सर कशें आसा हांव न्ही रोहन देसाय हांव दामोदर विद्यालयान शिकता म्हाका न्ही आमच्या सरान पुरुषोत्तम सरान एक असाइनमेंट दिला ते गो आमचे जे लोलिया मात्शे भागांतले आर्टिस्ट आसा पळय किंवा जे मुर्तीकार आसा पळय तांचोंल्हान सो एक इन्टरवीव कसो घे म्हण सांगला सो तेज खातीर म्हाका तुमचे कडच्यान काही इन्फॉर्मैशन जाय हय हय हय तुमी ये करतात न्ही गणेशमुर्ती चालू उरता हा तर गणेश

आं आं आनी शिम्टाच्यों बीन तशें करता तुमी वेगवेगळ्या प्रकारच्यों कांय आं हां हां हां हां आं आनीक माती खंय मेळटा खंयच्यान हाडटा मळ्या मेळटा वेवस्थीत काय ये करता

आं हां हां हां आनी हांगा तळ्यात उदक उरना आं हां हां हां कळ्ळे कळ्ळे कळ्ळे आनी गोंयान मेळना तर सर आं हां हां हां हां आं हां हां हां तर तुमी म्हाका एक दीस अशे मेळपा शकता म्हणल्या तुमचे कडेन येवन काही म्हणल्या तुमी थंय मुर्ति बीन आसतात न्ही सो तेय म्हाका थोडे फोटो जाय आं हां बरें बरें सर हां थँक्यू सर